نقل و حمل کے سب سے عام طریقے یہ ہیں جو ہم سفر کے دوران حاصل کرتے ہیں ٹرین آٹو پلین بائک رکشہ اور ٹیکسی وغیرہ تمام چیزیں ہیں